हाँ नमस्ते जी हाँ ठीक है सर अपना बताइए सर ये कहे रहें न कि हम आपके इस्कूल में मतलब पढ़ाना चाहते हैं तो कोई हाँ मतलब आने का ये मतलब है कि जैसे कुछ विकास वगैरह

और सर जी जी जी

और ये है कि मतलब जैसे कोई जैसे किसी प्रकार का मतलब अगर कोई चीज नहीं आया तो उसके बारे में

जी अगर अगर मान लीजिए जैसे किसी प्रकार की मतलब उसमें दिक्कत हुई तो जी जी जी

जी जी हाँ चलिए और तब मतलब कब से कब आया जाए

जी जी

जी हाँ तब

जी जी हाँ मतलब जी जी तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो है कि पढ़ा सकते हैं न

जी जी

और सब क्लास का मतलब जैसे बेल ओल का मतलब क्या है जैसे कितने मिनट का होता होता है

अच्छा मतलब जब जी जी जब जो